हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर जो योगाएं क्लासेस होती हैं उनको खुलवाया जाए एवं यहाँ पर सुबह सभी लोगों को दौड़ करना करने जाना चाहिये जिससे कि हमारा स्वास्थ्य एवं ठीक रहे एवं हमारे मस्तिष्क की जो बीमारियां होती हैं जो हमसे दूर रहना चाहिये और इसे बदलने के लिए हमारे हर गाँव में एवं हर दो तीन गाँव में एक योगा सेंटर होना चाहिये एवं व्यायाम सेंटर भी होना चाहिये जिससे कि वहाँ पर जाके हम योगा कर सकें व्यायाम कर सकें उनके लिए टीचर होना चाहिए कि जिस प्रकार का वो हमने हम तो जानते नहीं है कि कैसा करना चाहिये लेकिन वो हमें सिखाएं कि ऐसे योगा करना चाहिये ऐसे व्यायाम करना चाहिये जिससे हमारा शरीर स्वास्थ्य बना रहे और ऐसे के लिए हम अब इससे अनुरोध करते हैं कि हमारे हर क्षेत्र में योगा व्यायाम प्रणाम सेंटर होना चाहिये